हमरा सब विषय तऽ देखेमे नीक लागैत रहलै सुनैमे नीक लगैत रहलै तऽ लड़की सब पहिले हमसब बहरा पल्ला पल्ला नहि जायत रहलैया पढ़े नहि ओतेक अथी भेल नहि पढ़ली धिआ पुताके पढ़यली ओतेक पाइ कौड़ीके दिक्कत रहे नहि पढ़ पढ़बैली आ सब पढ़ाइ तऽ नीक लागल सब विषय नहि पढ़ सकल लड़की सब बाहर नहि जाय पढ़े लड़की सबके नहि पढ़यली पाइके मजगूरी रहे नहि पढ़ैली बाल बच्चाके नहि पढ़ पयलक